हॅलो हॅलो हय हय टेक्सी ड्रायवर कोण उलयता

ओके ओ पणजेच्यान वास्को हय तुमकां केन्ना जाय आसली आं हय हय मेळटली मॅडम मेळटली हय चलता ना ना गोंयान तें ऑला बीला चलना मॅडम गोंयान टेक्सी एसोसियेशन आमच्योत टेक्सी चलता गोवा मायल्स म्हण मदीं कितें हाडलेले पूण तें चलना आमी ऑपोज केलो तेका हय तुमकां पणजेंच्यान वास्को म्हटलें न्ही तुमी आं पणजेंच्यान वास्को दोन हजार रेट आसा आनी भितूर इंटरनल दोन तीन स्पोट आसा जाल्यार एक तीन हजार पर्यंत जातले हय चड टायम रावचे पडल्यार लागतले न्ही

तें हांगा चड ना मॅडम ना गोंयान ह्यो अश्योच टेक्सी चलता तें आमकां ऑला उबेर तुमगेले परवडना आमचें अशेंच चलता हांगां आमच्यो सिजनल टेक्सी चलता वर्सभर कोणाक आमकां गिरायक आसता थोडेच दीस आमकां गिरायक जाता तेका लागून आमच्यो ह्यो स्टेंडड रेट्स गोंयान सगळ्याक अश्योच रेट्स आसा टेक्सी एसोसियेशनाच्यो ना तशें कितें आसा तें कितेंय केन्नाय एक दीस तुमी येवन हें करतली न्ही गोंयांतल्यो रेट्स ह्यो त्यो अश्योच आसा पयलीच्यान आमचे अशेंच चलता हय एनजोयमेंट करपाक येता तेणी एक दीस मोडपाचें आसता न्ही चार पयशे आमी तितलेच जोडटात न्ही चार तितलेच दीस आमकां मेळटा मॅडम ना ना मागीर तुमी बसीनी भोंवा बसी आसा हांगसर गवरमेंटाच्यो आसा कदंबा आसा तेणी भोंवा तुमी टेक्सी परवडना टेक्सी परवडना जाल्यार तुमी ना ना ना आमी हय मागीर सगळें तुमकां जाय तशें कशें मेळटलें मॅडम तशें जायना तें सो तुमी मातशीं बसीन हें करा चला हांव दवरता बरें आं पळोवया जाता जाल्यार भोंवया बरें बरें बरें बरें दवरता